नमस्ते नमस्ते

कितना लेना है दो बीघा तो यहाँ दो बीघा लेना है तो कैसे लेना रजिस्ट्री कराना है कैसे क क्या करना है कैसे किराया आपका

तो जे है डाकूमेंट कम ले गये कैसे विश्वास होगा उसको ले कर के कुछ कागज पत्र होना चाहिये ना और मजबूत लिखा पढ़ी हम को चाहिए आधार कार्ड लेकर के हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे हाँ तो अरे हाँ हाँ कह रही कि उसका भी उधर होना चाहिये कुछ लिखित होना चाहिये लिखित होना चाहिये उसका कुछ प्रमाण पत्र होना चाहिये कुछ पैसा भी होना मिलना चाहिये हाँ और तब न और हाँ पैसा देंगे तो पहले देना होना चाहिये कि पैसा कुछ हाँ हाँ तो ठीक है मतलब ये कि तो कब कबसे कब आयेंगी आप कैसे होगा ये प्रक्रिया आगे कैसे आगे बढ़ेगी अगले हफ्ते अच्छा तो अगले हफ्ते आएंगे तो ठीक है तो उसमें अभी उसका ही होना उसका रेट होना चाहिये न निश्चित हाँ जमीन भी हाँ हमारे गाँव में जमीन बिकती है हम भी अपना जमीन बेच बेच सकते हैं किराया एक साल के लिये चाहिये कि एक महिना के लिये चाहेंगी किराया फिर कह रहे जमीन कैसी दो साल के लिये चाहिये दो साल के चाहिये तो एक बीघे का एक साल का बीस हजार रुपये नगद किराया लगेगा दो बीघे का चालीस हजार रुपये हुआ एक साल का देखो यही रेट चल रहा है रेट हमारे गाँव का अच्छी जमीन पर यही रेट चल रहा है अब उसके लिये कम से कम लेकिन दो हजार

रूट के थोड़ा सा वो करीब बीस मीटर लेकर हट करके है रूट से जमीन हमारी बीस खूब है और हमारे गाँव में आसपास मार्केट में ही चक्टी हैं हाँ अच्छा तो ठीक है तब हाँ समान तो सामान मिल जायेगा सामान मिल जायेगा चट्टी पर और आगे मार्केट भी है तीन चार किलोमीटर की दूरी पर

अच्छा ठीक है नमस्ते